ہمارے ہمارے علاقے میں جو تھیتر ہے بہت مشہور تھیتر ہے پرشانت تھیتر ہم لوگ وہاں گھومنے جاتے ہیں بہت مزہ آتا ہے وہاں جاتے ہیں جب تب لائٹ بند کیا جاتا ہے بیٹھ جاتے ہیں چیئر وہاں کا بہت مست ہے بہت زیادہ ہی اچھا ہے وہاں جاتے ہی مووی ریلیز مووی مووی دیکھنے جاتے ہیں یا پاکستانی مووی جب اسٹارٹ ہوتا ہے تو لائٹ بند کر دیا جاتا ہے وہاں بہت مستی کرتے ہیں وہاں ہم لوگ وہاں ہم لوگ اپنے دوست کے ساتھ جاتے ہیں وہاں پہ کیا پاپکون کھاتے ہے چائے پیتے ہے کولڈ ڈرنک پیتے ہیں لیز کھاتے ہیں بہت زیادہ مزہ آتا ہے وہاں پہ بہت زیادہ ہم لوگ مستی کرتے ہیں ہم لوگ وہاں پہ بہت بار گئے ہیں وہ بہت مشہور ہے وہاں امی ابو کے ساتھ نہیں جاتے کیونکہ امی ابو کے ساتھ مزہ نہیں آتے ہم لوگ ہم لوگ ان لوگ ان لوگ جاتے بھی نہیں ہے ہم لوگ اپنی دوست کے ساتھ جاتے ہم لوگ ایک گینگ بنا کے جاتے ہم لوگ جب اسٹوڈینٹ ہے تو ہم لوگ سے اتنا پیسہ بھی نہیں لیا جاتا ہم لوگ سے پیسہ کم لیا جاتا ہے ہم لوگ کو بہت مزہ آتا ہے ہم سب دوست چھ سات دوست ہیں ان سب کے ساتھ جاتے ہیں اپنے بھائی کے ساتھ بھی مزہ نہیں آتا اس کے ساتھ جاتے ہیں تو مستی نہیں کر پاتے ہیں دوست کے ساتھ بہت زیادہ ہی مزہ آتا ہے اور زیادہ ہی بہت مستی کرتے ہیں اس اور بہت زیادہ ہی مستی کرتے ہیں بہت زیادہ مزہ آتا ہے اکثر ہی جاتے ہی رہتے ہیں بہت زیادہ وہاں مزہ آتا ہے